असांजे हिते घुमण जूं जॻहियूं जाम आहिनि जीअं माथेरन महाबलेश्वर थधाइणु लाइ उएं गोवा बि आहे जेको समुंडनि जे किनारे ते आहे मां हाणे गोवा वियो हुयुमि हुते अलगि॒ अलगि॒ टाइपनि जा जाम समुंडु जा किनारा आहिनि हुते माण्हू ॿाहिरीं देशनि मां बि घुमण ईंदा आहिनि हुते खाधो सी फूड मिलंदो आहे मतिलबु मछियूं झींगा वग़ैरह मिलंदा आहिनि अलगि॒ अलगि॒ टाइप जूं बि मछियूं मिलंदियूं आहिनि पर हा अॼु कल्ह हर जग॒हि ते लगि॒भगि॒ हर टाइप जो खाधो मिली वेंदो आहे हुते कपड़ा पाइण ओलमोस्ट मूं वीयरिंग वेस्ट्रन टाइप वांगुरु आहे शर्ट थी शोर्टस थिया शू वग़ैरह हुते जाम सुठी सुठी जग॒हियूं बि आहिनि हुते क़िलो बि आहे ऐं हिकु वॾी जेल जेके असां डोलफ़िन साइटु डोलफ़िन साइटु ॾिसणु वेंदा आहियूं त उहा जेल बि असांखे ॾेखारी वेंदी आहे हुते जाम पुरानी चर्च बि आहे जिथे ममीअ खे बि कवरु करे रखियो अथऊं उहो बि जाम हिकु सुठो नज़ारो आहे